चिरां जिल्लानि गोनांथि जानायनि जाबाय लामा सामायाबो बिराथ खस्थ'यै दै थाजोबो दुम आरो बोसोरफ्रोमबो दैलाङाव दै खुरखानानै लाङो हा न' बां गासैबो सिलिंखार जायो आरो दाउ अमा गासैबो बयनिबो खहा जायो मानसिफोरनि धोन सम्फथि लस जायो आरो गोबां खहा जायो आरो मिथिंगायारि साखोन सिखोन लाखिनो होनब्ला जों गाव गावनो साखोन सिखोन खालामनांगौ मानोना आबहावाया जोंनि साखोन सिखोनजोंसो मोजां जायो जों प्लास्टिक प्लुस्टिकफोरखौ लामा सामायाव मोजां गारनाङा जाहाथे दासबिनाव गारो आरो सावो बे बिदियैनो साखोन सिखोनै जों लाखिनांगौ नङाब्ला जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांगोन जों साखोन सिखोन लाखिनाया बे जोंनि खामानि जोंनि माबा बेयो मावनांगौ हाबा जों साखोन सिखोन लाखिनांगौ हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै मोजाङै सावनानै जों साखोन सिखोन खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांगोन आरो दैज्लां ओरै सरायखाथि होनोब्लाथ' बिराथ दैलां हालाङाव जोंनि हाफ्रा लस जायो दैबानाजों खुरखालाङो जोंनि माबाफोरानो गासैबो हाफोरानो धंस' जालांजोबो जोंनि